हलो ओला काएब मां पिया ॻाल्हायो तव्हां जी मुंहिंजो नालो माया आहे मां तव्हांजी कैब बुक करा राई हुई लाजपतनगर तां धोलाकुंआ मेटिरो स्टेशन लाइ हाणे मां उते मेटिरो स्टेशन जे हेठां लथी आहियां तव्हां जी कैब वारो वयो हली आहे ऐं हुन गाॾीअ में मुंहिंजो पर्स रहिजी वियो आहे जंहिं में मुंहिंजो ए टी एम कार्ड मुंहिंजो ड्राईविंग लाईसंस ऐं मुंहिंजा इलाही ज़रूरी कागर वग़ैरह रहिजी विया आहिनि जो मुंहिंजे लाइ ॾाढा ई ज़रूरी आहिनि हुननि जे बिना मूंखे ॾाढी दिक़त पई थिए मां मैटिरो जे हेठि बीठी आहियां मुंहिंजो मैटिरो कार्ड बि हुन पर्स में आहे हाणे मूंखे तकलीफ़ पई थिए मां कीअं हुन ड्राईवर खे सॾु करां त या त तव्हां मुंहिंजो आहिनि ड्राईवर सां ॻाल्हारायो या तव्हां मूंखे कॉल करे कीअं बि मुंहिंजी मदद करो छो की मूंखे ॾाढी दिक़त पई थिए हाणे मूंखे वञिणो आहे अॻियां लेकिन अॻियां सफर मां कीअं करां मूंखे उन पर्स इलाही ज़रूरी आहिनि कागर त हाणे तव्हां मूंखे ई ॿुधायो की तव्हां मुंहिंजी कीअं मदद कंदा या त तव्हां कॉन्टेक्ट करो ड्राईवर सां या कॉन्टेक्ट जो मुंहिंजो मूंखे नम्बर ॾियो त मां हुन खे करे पुछां त हीअ मूंखे किथे मिलंदो त मां हू वठी सघां ताकी मूंखे अॻियां जिते सफर ते वञिणो आहे मूंखे उते कोई दिक़त न थिए